साढ़ै लाके च जेह्कियां सिम्मां ज्यादातर इत्थैं प्हाड़ें च रौह्ने आं ते एयरटेल ते जियो ही चलदी ऐ ते इ'यै दो ही सिम्मां चलदियां न एह्दा नेटवर्क चलदा इत्थैं ते जेह्का फास्ट नेटवर्क जेह्का कोई ऐ नी ऐ दोनी दा बी इत्थैं फोर जी होंदा ओह्दी बी स्पीड स्पाड ऐ नी ऐ भलेआं घट्ट स्पीड होंदी ऐ केईं बारी तां चली बी जंदा नेटवर्क ते अग्गें पिच्छें थोह्ड़े चली जाचै टावरे रेंज हा तां उत्त भलेआं टावर नी औंदे ते साढ़े जेह्के ग्रांऽ कुछ घर ऐसे न जित्थै कुदै टावर औंदे नी हैन उ'नें थोह्ड़ा कुदैं अग्गें पिच्छें जाना पौंदा ते नेटवर्क जेह्का ऐ बड़ा स्लो ऐ ते साढ़े आस्तै इ'यै जेही जेह्की सर्वस थ्होंदी ऐ असें बड़ी घट्ट ऐ

केह् सनाचै के खाल्ली रिचार्ज करो ते डाटा कोई ढंगा ऐ नी ऐ कोई ढंगै दी सर्वस थ्होंदी ऐ नी ऐ एह् लोकल नेटवर्क जेह्का असें थ्होंदा इ'यै जियो ते एयरटेल दा ई ऐ इ'यै सिम्मां चलदियां न ते इ'यै टावर ऐ इ'यै सारा कुछ इ'यै नेटवर्क एह्दे थ्रू ही अस जेह्की गल्लबात करने सारा किश